हिन्दू धर्म में एँ अनेक धार्मिक प्रथाओं से सम्बंधित गाने गाए जाते हैं जिनसे माना जाता है कि इन्हें गाने से भगवान जिस भगवान के लिए भजन गाते हैं वो भगवान प्रसन्न होते हैं ओर हमें अच्छा आशीर्वाद देते हैं इसलिए हमारे धर्म हिन्दू धर्म में बहुत से ऐसे धार्मिक प्रचलित गाने हैं जिनसे जो गाए जाते हैं और मुख्यतः किसी त्यौहार पर यह गाने गाए जाते हैं जैसे कि किसी कि शादी हो रही है तो उससे पहले शुभ काम के लिए गणेश जी के गीत गाए जाते हैं और गणेश भगवान को मनाया जाता है कि उन्हें ये समझा जाता है कि गणेश जी जो होते हैं शुभ कार्य में सबसे पहले उनकी पूजा की जाती इसलिए उन्हें मनाने के लिए गणपति के गाने हैं जैसे की जो गणपति गाते हैं वो गाए जाते हैं और जैसे कि धार्मिक प्रथाओं से सम्बंधित भगवत गीता से सम्बंधित एक गाना है जो श्री कृष्ण और सुदामा की सुदामा की मित्रता के ऊपर जो गाना बनाया गया है वो है कि अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो कि दर पर सुदामा गरीब आया है जब सुदामा जी कृष्ण भगवान से मिलने द्वारिका गए थे तब यह गाना गाया गया था और अभी जो मतलब अयोध्या में राम जी आएँ हैं तो राम जी आए और उनका जो प्राण प्रतिष्ठा हुई है उस उससे प्रचलित एक गाना चला था जैसे कि राम आएँगे तो अंगना सजाऊँगी दीप जलाके दीवाली मैं मनाऊंगी यह गाना अभी बहुत प्रचलित है जिससे कि और धार्मिक में अलग अलग धर्म में अलग अलग स्थानों पर अलग अलग भाषाओं में धार्मिक गीत गाए जाते हैं जिनसे कि हिन्दू धर्म की मान्यता के बारे में बताया जाता है म उनसे पता चलता है कि कौन सी धर्म में उन गानों के से पता चलता है कि कौन से धर्म में किस भगवान की क्या मान्यता रही होगी और और इसे बहुत मतलब की अच्छा समझा जाता है किसी भी शुभ काम को करने से पहले भजन गाए जाते हैं जिन्हें हम भजन कहते हैं गा गानों को धार्मिक गानों को वो मालवा में भजन कहा जाता है